मैंने अपने जीवन में यह सीखा है कि आत्मनिर्भर रहना बहुत आवश्यक है और यही मेरा सबक है कि आत्मनिर्भर रहना बहुत जरूरी है हम अपन आत्मनिर्भर रहेंगे तभी सारी चीजें होंगी अगर अपन दूसरों पर निर्भर होकर कुछ करना चाहेंगे तो वह कार्य नहीं होगा अपन को स्वयं को ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी अपन स्वयं पर आत्मनिर्भर रहेंगे तो वो कार्य बहुत अच्छा होगा और वो बहुत लंबे समय तक होगा और अपने दिमाग में ऐसे बहुत सारी चीजें चलेंगी कि हमें यह कार्य स्वयं करना चाहिए दूसरों के भरोसे अगर अपन ने कार्य किया है तो वो कहीं न कहीं रह जाता है या कहीं न कहीं कुछ गलत हो जाता है इसीलिए स्वयं पर विश्वास रहना बहुत जरूरी है इससे हम सीखते भी हैं कि स्वयं हमेशा हमेशा अपन को अपने ही विचारों पर चलना चाहिए जिससे कि अपन कुछ नया करने का भी सोच सकते हैं और नया करने में आगे बढ़ सकते हैं